जमीन खरीदते समय हमें कई सारी बातों का ध्यान देने की ज़रूरत होती है जैसे की जमीन के कागज़ सही हैं जमीन लीगल है या इल्लीगल तो नहीं है ये सारी समस्याएं आ जाती हैं और हमें जमीन खरीदने से पहले जमींदार से बात करनी होती है और उसके हिसाब से हमें जमीन खरीदना चाहिये जो हमारे लिए अच्छा हो वही खरीदें और कागज़ों की भी जानकारी लेनी चाहिये आज कल फ़्रोड बहुत हो रहा है और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे की रजिस्ट्री हुई रजिस्ट्री में है ना किसी और का नाम लिखा हुआ है और बेच कोई और रहा है तो ऐसे में हमें सोला इस बात का ध्यान देना चाहिये और कागज़ों को अच्छे से पढ़ लेना चाहिये पढ़ने के बाद हमें साइन करना चाहिये की जमीन लीगल है या इललीगल है इस बात पे भी बहुत ध्यान देना चाहिये और हमें जमीन खरीदते समय कागजों को पढ़ लेना चाहिये और उसके बाद ही जमीन खरीदनी चाहिये